हेल' आङो बड'लेण्ड बुब्लिनि माबा रिफर्थारमोन औ नमस्कार ओमफ्राय बिदिनो नोंसोर बे फारथियाव नोंसोरो मा मा माबानो सावरायलायनि फारथिनि सोमोन्दै औ मा मा खालामनो सानदों नोंसोर औ हेलौ

जोंनि ओनसोलावबोथ' फ्रब्लेम दङ नोंसोरसो दा नोंसोरो मा मा खालामनो सानदों बेखौ नोंसोरो औ औ

बेखौनो सोंदोंमोन नोंसोरनि माबायाव फारथियाव मा मा

नोंसोरनो

दा नोंसोर रायजो राजानि थाखाय मा मोजां खामानि मावनो सानदों

दे हा औ दे होनबालाय दे गाज्रि मोना दे मालाबा रायज्लायफिन औ दे औ